हलो मां रोशनी मोटवानी थी ॻाल्हायां मूंखे मूंखे ओला कार बुक करिणी आहे सत्रहं अप्रैल जो ॿुधवार जे ॾींहुं यारहें बजे टाईम आहे एड्रेस अथव मुंहिंजी हॉस्पिटल लाइन माधव नगर कटनी चाचा किराना जे इते मूंखे वठी वञिजो ऐं मूंसां गॾु पंज जणियूं आहिनि पंजनि जणियूं अंदरि आराम सां असां वेही सघूं ऐं असांखे जबलपुर भेड़ाघाट वञिणो आहे वन असांखे देउ विच में कोई जीअं दिक़त न थिए